हेलौ अह मैखुनखौ बोरै बोरै खालामोब्रा जिगाबफोरा ओमफ्राय बेफोरखौ

अह बानाय हांदोंमोन आंबो बानायनो जोंनि गामियावबो बानायदों नालाय ओंखायनो बानायनो सानदोंमोन आंबो अह अह अह होनो रोङाखै आङो दाखालै बानायदोंमोन जायाखै जानायालाय बेखायनो नोंनाव सोंहरहांदोंमोन आङो बोरै बानायनाय जायो अह उम उम

उम

उम उम उम उम

अह उम अह जिगाबखौ अह

उम अह अह उम अह

अह अह उम

उम उम उम उम उम उम अह दे अह अह जायो जायो दे